तशें जर पयलें जाल्यार आमी कोंकणी जें भाशा आसा तेजेर जर आमी पयलें जाल्यार आमचे गोंयांत एक म्हळ्यार जो सुनापरान्त पेपर आसा तो एक आमी पयल्लो आसा गोंया आनी ती एक कोंकणी आसा आनी दुसरें म्हळ्यार प्रुडंट जो टिवीचेर चॅनल आसा तो चॅनलाचेर जें आसा जें आमची जी बातम्यां जी सांगता ती आमी पळयल्या ती कोंकणी भाशेंत सांगता इतलेच चड अशे आमी खंयी पळयल्लें केला